जी हाँ मैं अपनी बहन बेटी या दोस्त कोई भी हो उसको अपने आप से उच्च शिक्षा दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे से कम शिक्षित रहें मैं उनको जितना वह चाहें उतना शिक्षित करना चाहूँगा क्योंकि आजकल शिक्षा ही सब कुछ है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जब लड़कियों की शिक्षा की बात आती है तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनमें हम सोचते हैं कि यदि हम अपनी बेटी को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वह कुछ गलत करेगी लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब हम उसको पढ़ाएंगे तो वेह शिक्षित होकर अपना सब कुछ अच्छा करेगी और अपने आप को महसूस करने के लिए और सिक्योर करने के लिए वह कुछ अच्छे कदम उठाएगी जिससे कि वह भविष्य में एक समस्त लोगों के लिए मिसाल बन सके और सभी बहन बेटियों के लिए अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सके